میں اپنے شہر میں جتنے بھی ریسٹورینٹ ہیں تو میں سب سے پہلے اگر ان ریسٹورینٹ كی درجہ بندی چیک كروں تو اس میں البیک كا جو ریسٹورینٹ ہے وہ كافی اوپر آتا ہے درجہ اس گرے یہ جو جو اس كا درجہ ہے ریسٹورینٹ كا وہ كافی اوپر ہے كیوں كہ یہ ریسٹورینٹ كافی اوپر مانا جاتا ہے اور اس ریسٹورینٹ كی اہمیت بھی كافی ہے تو میں چاہوں گا كہ میں یہی البیک ریسٹورینٹ سے كھانا آڈر كروں اور میں اپںے دوست سے بھی پوچھوں گا پوچھنا چاہتا ہوں اس ریسٹورینٹ كی ڈیویلری ڈیلیوری كے بارے میں تو جہاں تک مجھے امید ہے میرا دوست سویگی یا زوموٹو كے بارے میں زوموٹو كی جو سہولت ہے وہ اپلبدھ ہے ایسا بتائے گا اور ریسٹورینٹ كے جو كھانے كا معیار ہے اس كے بارے میں بھی میں پوچھوں گا اس كیوں كہ جہاں تک مجھے امید ہے البیک كی ایک الگ لیول كا ہوٹل ہوتا ہے تو وہاں كا كھانا بھی كافی معیاری ہی ہوگا تو میں ضرور البیک سے كھانا چاہوں گا